ہاں میں نے ایک تصویر بنائی تھی جس میں میں نے انگریزوں کے وقت کے لال قلعے اور جامع مسجد کو دکھایا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ جامع مسجد اور لال قلعے کے بیچ میں کوئی سڑک نہیں ہے اور ایک بڑا مٹیلا میدان ہے جس میں کچھ درخت ہیں اور کچھ انگریز سپاہی کھڑے ہیں اور ان کی کچھ گھوڑے بھی دکھائے گئے ہیں جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیاں اب ایک سڑک ہے جو پہلے نہیں تھی اب وہ مٹ مے مٹ میلے میدان بالکل ختم ہوگیا جس میں جسے میں نے اپنی تصویر میں دکھایا گیا ہے یہ تصویر میرے بہت دل سے اور بہت دھیان سے بنائی تھی جو بھی میری اس تصویر کو دیکھتا ہے وہ بہت تعریف کرتا ہے اور مجھے اس تصویر کو بنانے میں کافی مشک مشکلیں کا سامنا کرنا پڑا جیسے دو سو سال پہلے جامع مسجد اور لال قلعے کے آس پاس کا علاقہ کیسا دکھتا تھا یہ تصویر میں دکھانا بڑا مشکل تھی میں نے بڑی مشقت سے ڈھونڈھا تصویر بنائی